کیا آپ نے کبھی چھپ کر پرندوں کو دیکھنے کی کوشش کی ہے پرندوں کو دیکھنے کی روایتی طریقے سے اس کا موجزہ کیسا ہو جب پرندوں کو چھپ چھپ کر دیکھنے میں بچپن میں بڑا مزہ آتا تھا جب چھوٹے چھوٹے سے تھے کبوتر کو چڑیا کو طوطے کو جب وہ انہیں پھچنے میں بند کرتے تھے اور وہ باہر آتے تھے اپنے پنکھوں سے کھیلتے ہیں انہیں دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کبھی کبھی کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں اور دانا ڈالتے ہیں اور انہیں دیکھنے کے لیے کہ کیسے آئیں کھاتے ہیں مگر جب ان کے پاس جاتے ہیں ایک دم وہ بھاگ جاتے ہیں تو انہیں دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے کبوتروں کو چڑیا چھوٹے چھوٹے گھونسلے بناتی ہے ان کے گھونسلے کو دیکھنا چھپ چھپ کر کبوتر کبوتر کو چیل ہمارے اوپر جب چیل کو ڈانا ڈالتے ہیں اور وہ آتی ہے ایک دم سے اور اٹھا کر لی جاتی ہیں انہیں بہت اچھا لگتا ہے اسے بچپن میں بہت دیکھا ہے